राजस्थान क्षेत्र में जयपुर में सब से ज़्यादा सिम हमारी एयरटेल की रिलायंस नेटवर्क की जिओ की और वोडा की चलती है सब से ज़्यादा नेटवर्क हमारा एयरटेल का आता है और हमारे आस पास के क्षेत्र में जियो का नेटवर्क भी है जैसे कि उदयपुर हुआ अजमेर हुआ जोधपुर हुआ यहाँ पर हमारे यहाँ जियो का नेटवर्क अच्छा है जियो और एयरटेल टू जी बी से ले कर फाइव जी बी तक का नेटवर्क देते हैं हमारे यहाँ सब से ज़्यादा फोर जी बी का नेटवर्क चलता है लोग फोर जी बी की सिम यूज़ करते हैं और यहाँ हमारे फोर जी बी नेट से हमारे बहुत सारे काम फास्ट होते हैं अब हमारा फाइव जी भी आ गया है कई फाइव जी भी सिमें भी हमारी यूज़ हो रही हैं एयरटेल भी फाइव जी बी देता है और हमारा वोडाफोन भी ये फाइव जी बी दे रहा है जिओ में हमारे जिओ मोबाइल चल रहे हैं जिओ से हम लोग फोन लगाते हैं और उस में नेटवर्क और उसका कॉलिंग दोनों फ्री होता है जिससे हमारा यह चल रहा है सबसे ज़्यादा हमारे जैसे टेलीफोन हैं और इंटरनेट प्रदान करते हैं टेलीफोन हमारा एयरटेल का है और हमारे यहाँ जिओ का है टेलीफोन में एयरटेल के में हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा आता है और हमारे इंटरनेट की सुविधा भी बहुत अच्छी है वाएफाए हमारा बहुत अच्छा मिलता है हमारे जिओ का भी है जिओ का हमारा चलता है जिओ हमारे बच्चे बहुत यूज़ करते हैं वो बहुत काम में लेते हैं उनकी पढ़ाई उन्हीं से ही होती है